ہمارے گاؤں میں ایک بار ایک لڑكے كے سانپ نے كاٹا تھا تو جب ہمیں اتنی نالج نہیں تھی لیكن كیا كرنا چاہیے كیا نہیں لیكن ہمارے گاؤں كے ایک بڑے بزرگ آدمی تھے انہوں نے كہا كہ كسی سپیرے كو بلایا جائے كیوں كہ وہ سپیرا جو ہے اس كا زہر نكال نے كا نسخہ جانتا ہے تو اس كے لڑكے كے جو پیر میں كاٹا تھا سانپ نے تو سپیرے كو جب بلایا تو سپیرے نے ایک سانپ كے ذریعے سے اس كا زہر نكالا اور وہ ساںپ جو ہے اس سپیرے كا پالا ہوا تھا تو وہ سانپ آیا اور اس كے پیر میں جیسے ہی اس كا زہر نكالتا تھا تو سانپ خود جو ہے اس زہر كو چوس لیتا تھا اور جیسے ہی اس نے سانپ نے پیر سے زہر كو چوس لیا دوسرے ساںپ كا كاٹا ہوا تھا تو اس زہر كو چوستے ہی وہ سانپ جو ہے ہٹ گیا تو اس كا جو ہے اثر ختم ہوگیا تھا اور وہ لڑكا بالكل ٹھیک ہو گیا تھا تو اس طریقے سے ہی ہم كرتے ہیں کبھی بھی اگر كسی سانپ كاٹتا ہے كوئی سانپ تو سپیرے كو بلانا چاہیے كیونكہ اصل وہی جانتا ہے كہ كیا كرنا ہے كیا نہیں كرنا ہے